गाजीपुर ज़िले में लंका मैदान में बहुत ही अच्छा राम लीला लगता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है मेला वहाँ पर राम लीला और जैसे कि साईं बाबा का मंदिर है बहुत ही अच्छा मंदिर है फेमस मंदिर है वहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं साईं बाबा का दर्शन करने वहाँ का वहाँ पर साईं बाबा का मंदिर में वहाँ पर मूर्ति बहुत ही अच्छा बैठाया हुआ है

वहाँ पर जगह भी बहुत ही अच्छा अच्छा है वहाँ पर गंगा जी भी हैं जो कि सब लोग उसमें नहाता है उसमें तैरता है और साईं बाबा के पास जाता है पिक लेता है

जैसे कि गणेश चौथ आता है

लोग अच्छे से उनका मूर्ति बैठाते हैं गाँव गाँव में और उनका पूजा भी करते हैं अच्छे से और जैसे कि नौरात्र भी आता है तो दुर्गा जी का मूर्ति रखते हैं हम लोग के गाँव में मेला भी लगता है जो कि मूर्ति बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा लगता है दुर्गा जी का तो हम लोग जाते हैं दुर्गा जी के पास उनका पूजा करते हैं उनके साथ पिक लेते हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं

जैसे कि सावन के सोमवार में भी हम लोग भोलेनाथ का व्रत रखते हैं

जैसे कि भोलेनाथ का दर्शन करने हम लोग जाते हैं उनका पूजा करते हैं वहाँ पर पिक लेते हें इधर उधर घूमने वाला जगह भी बहुत ही अच्छा है हम लोग घूमते हैं गाजीपुर के ज़िले में भी बहुत ही अच्छा अच्छा जगह है जो कि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं अच्छे से घूमते हैं पिक लेते हैं और भी बहुत सारा जगह है जो कि बहुत ही प्यारा और अच्छा सा जगह है और जाना माना ज़िला है और गाजीपुर ज़िले में एक महादेव जी का भी मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है